हां जी सर हां जी हां जी हां जी हां जी सर हां जी हां जी

हां जी हां जी खर्चा थुआढ़ा आई जाना सर दस ज्हार रपेआ हां डजैन अगर पराना आह्ला बनाना होगा दस ज्हार लग्गना ते अगर नमां डजैन आह्ला बनाना होगा तां पंदरां लग्गी जाना फिर हां सर अगर ओह्दे बद्ध ओह्दे हा बधिया बनाना होगा तां ओह्दे हा बधिया बी हैन

हां जी हां जी हां सर बीह् पंज्जी कोई बीह् पंज्जी बंदे हां तां सर बीह् पंज्जी अगर बंदे अगर नमां ही डजैन बनाना तां कोई खर्चा होई जाना थुहाड़ा त्रीह् ज्हार रपेआ त्रीह् पैंती ज्हार रपेआ हां जी हां जी हां एहदियां अलग आह्नियां सर हां जी हां जी नेईं अगर शीशे आह्ला लाना तां शीशे आह्ला लाई दिन्ने

ना ना सर बराबर रेट चलना एह्दा

नी सर दकानै'र गै अपनी दकान खोल्ली नी लाट्टी हां सर ओह् साढ़ी होनी अपनी गड्डी लेबर सारा हां जी हां जी सर हां जी हां जी नेईं ओह् नेईं ओह् सर असें अपनी अपनी गंडी दा देनी पौदी नी तनखाह् उप्पर रक्खे निं बंदे सर पंज बंदे अराम नै लेई आंदे अंदरै ई हां सर एह्दा वेट होना स्हत्तर अस्सी किल्लो हां जी हां जी सर बडलै दस बजे खुल्लदी ओह् ठंड बड़ी ऐ इस मौके हां जी ठंड बड़ी ऐ ना

ठीक ऐ सर ठीक ऐ ठीक ऐ सर बड़े डजैन बनाए दे असें दिक्खी लैएओ करी लैएओ कोई पसंद जेह्ड़ा पसंद औगा उ'यै लेई जाएओ अगर कोई होर ही डजैन नमां डजैन बनाना ते उत्त बी बनाई देगे ठीक ऐ सर ठीक ऐ ठीक ऐ सर ओके सर